आं सरपंच उलयतात तुमी सरपंच उलयता हां म्हाजें नांव म्हाजें नांव राखी वेळीप आसा आं आनी आमच्या बायलां खातीर तुमी कांयच स्किम काडूना जे आतां तुमचें नीव लाँच जाला तें फकत जाणटे मनशाच्या खातीर आसा म्हळ्यार आमच्या बायल मनशांक कांयच ना तुमचे स्किमी बीन अश्यो आमी काणकोण एरियांत उलयता हय हय आमचें काणकोण इतुतलो तुमचो समीर वेळीप आसा हं

हय हय हय हय देड हजार येता म्हाका सद आनी तुमच्यो कसल्यो आसा त्यो मागीर तुमच्यानीं म्हाका सागूंक सांगले जाल्यार त्या प्रमाणें म्हाज्यान तुमकां सांगपाक जाता न्ही म्हळ्यार म्हाजे हय देड हजार म्हाका येता म्हाजो एक चोडो जो आसा पय सद्या तरी फिजिकल्ली हेन्डीकॅप आसा सो तेज्या हातून आमी फाॅर्म फिल करून आमी फोर्म फिल करून दिलें तेजें कांयत जावना हय

ओके आं हां जाता आं हां आं हां बरें बरें थँक्यू थँक्यू बरें बरें